میں اپنے بھائی کی ایک پروجیکٹ فائل میں ہیلپ کر رہی تھی جو کہ ہم لوگ رات میں بیٹھ کے بنا رہے تھے اور اس کو صبح وہ سبمٹ بھی کرنا تھا بٹ ہم لوگوں کو دھیان ہی نہیں رہا اور ہم لوگ وہ بناتے رہے بناتے رہے اور پھر یاد جب ہم لوگ اینڈ میں اسے ڈیکوریٹ کر رہے تھے تو ہمیں یاد آیا کہ اس میں تو گلیٹر پینس اور گلیٹر ٹیپ چاہیے تھا جو کہ مارکیٹ سے مارکیٹ جا کے اسٹیشنری سے کی دکان سے لے کے آنا تھا پھر جو کہ وہاں پہ تھا ہی نہیں تو ہم لوگ اسے کرتے گئے اس سے اور رات بھی کافی ہو چکی تھی اور صبح سبمٹ بھی کرنا تھا تو پھر ہم لوگوں نے دوسرے جو ہمارے پاس اسکیچ پینس تھے جو کچھ اسپارکرس تھے تو ہم لوگوں نے اس سے اسے کور کرا اور پھر جیسے تیسے کر کے اسے کمپلیٹ کرا اور پھر کافی ٹائم ہو گیا تھا بٹ ہم لوگ کی وہ کمپلیٹ ہوگئی تھی اور اسے صبح سبمٹ بھی کرنا تھا اسی لیے کافی دیر ہوگئی تھی جو ہم لوگ مارکیٹ تو جا نہیں سکتے تو جو اور کچھ ڈیکوریشن کا سامان لاتے تو جو بھی ہمارے پاس تھا ہم نے سارا وہ لگایا اور بہت اچھے سے اسے کمپلیٹ کرا اور پھر نیکسٹ ڈے وہ اسکول میں سبمٹ کرا اس نے